आंनि बिफां लाइफां गायनाय बिबार बारि गायनाय आं माब्रै मोनो होनब्ला आङो गायो आं जोथोन खालामो आं गायनाय आं जोथोन खालामनायनि सायाव आङो बे बिबारखौ आं मोननो हायो आरो आङो बिफां लाइफां गायो फिथाइ सामथाइ बिदिनो आं गायनाय बिफांनि फिथाइया मोनो थाइबा आङो आं जोथोन खालामनायनि सायाव आंनि आदोत जोथोन लानायनि सायाव आङो बे फिथायखौ आं मोननो हायो आं बिदिनो फिफांखौ गायो हाग्रा फोसाबना होयो गोरान जायोबा आं दै लुनानै होयो बिदिनो आङो साफा खालामनानै बि बिफाङाव फिफाङा देरनानै बिदिनो फिथाइ थायोब्ला आं बे बिफांनि फिथाइखौ मोननाय जायो आं जोथोन खालामनानै आदोर खालामनानै आरो आङो बिबार बागानखौबो आङो फोसाबो हाग्रा दुयोबा आं हाग्रा फुनानो होयो बिदिनो दै लुनानै होयो जोथोन लायो बिदिनो आङो जोथोन लानाय आदर लानायनि सायाव आङो आं बे बिबारखौ आं मोननो हायो आं आं जोथोन लायो बिदिनो दै लुनानै होयो सम सम बिदिनो आङो फोसाबो हाग्रा खुनानै होयो एम्फौ अनला बायोबा आं बेखौ मालाबा मालाबा बिदिनो एम्फौ बानि हायिनि मुलि सारो आं बेहाय आङो बिबारखौ आं मोजाङै मोजां मोननाय जायो बिदिनो आरो आं जोथोन लानायनि सायाव आं मोननो हायो बिबारखौ